हमर क्षेत्रमे तऽ विभिन्न स्रोत अछि फंडिंग वास्ते जे कला एवं संस्कृतिके विकास वास्ते ओकर क्षेत्रमे जे कलाकारसभ छथि हुनकासभके आगू बढ़ेबाक वास्ते योगदान देबा वास्ते बहुत रास छथि ताहिमे कतेको एन जी ओ के सेहो सहयोग भेटैत छै आओर सरकारक तरफसँ सेहो समय समयपर से अहाँके प्रदर्शनीके प्रक्रिया प्रदर्शनी लगाओल जाइए जाहिमे कि कला कलाकारसभ अपन अपन कलाके प्रदर्शन करैत छथि जाहिसँ ओहिमे हुनकर बिक्री होइत छनि आओर हुनका ओहिसँ इनकम होइत छनि घर चलैत छनि संस्कृति कहब संस्कृति तऽ ओकर वास्ते तरह तरहके रङ्गमञ्चसभके सेहो अथी कएल जाइए जे कल्चरक अपनसभक जे अथी अइ ओकरो प्रदर्शन कएल जाइए ओहि अथी सभमे ओहि प्रोग्रामसभके तहत जे जाहिसँ हमर क्षेत्रक जे होइ कला आ संस्कृतिके विकासमे बहुत योगदान भेटैए बहुत हमरासभके मदद भेटैए तऽ ई सरकारके द्वारा सेहो आओर गैरसरकारी संस्थासभ द्वारा सेहो ई प्रक्रिया कतेक बेर दोहरायल जाइए